مجھے اردو بہت زیادہ پسند ہے شاعری تو بہت زیادہ پسند ہے اور اپنے پاس سب لوگ کسی کو بھی اردو زیادہ نہیں آتی تو مجھے اردو سیکھنے کی بہت زیادہ تمنا ہے اور میں اردو ضرور سیکھوں گی شاعری کے الفاظ تو کچھ زیادہ ہی میرے دل کو چھو جاتے ہیں جب کبھی بھی میں غم غم میں غم میں ہوتی ہوں تو میں میں پہلے شاعری سنتی ہوں اور اس کے اس ٹائم پہ اور وہ شاعری بہت اچھی زیادہ سمجھ میں آتی